हाँ हमारे क्षेत्र में तो महिलाओं की जो भूमिका है वह समय के साथ बदलती जा रही है हमारे यहाँ पर महिला जो हैं स्वतंत्र रूप से परिवार की सहमति से आगे बढ़ती जा रही हैं पढाई कर रही हैं कुछ महिलाएँ समूह में जुड़ के काम कर रही है जो हमारे यहाँ पे स्व सहायता समूह वाली एक योजना है वो बहुत अच्छी है इस में कोई भी महिला जुड़ सकती है और उसके पढ़ाई स्तर पर उसे नौकरी मिल सकती है छोटा मोटा व्यवसाय कर सकती है लोन ले सकती तो महिलाओं को इन चीज़ों में बहुत आजादी मिली है और महिलाओं को किसी प्रकार की भी बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है पहले के लोग रूढ़ीवादिता जो थी तो अपने यहाँ से बेटियों को तो पढ़ाते थे लेकिन बहुओं को पढ़ाने नहीं दिया जाता था काम करने नहीं दिया जाता था पर हमारे यहाँ पर अभी इन चीज़ों में काफ़ी सुधार आया है यहाँ के हर एक घर की महिला कुछ न कुछ करती है बाहर जाती है पढ़ाई करती है कमाती है ये सब कार्य अब निरंतर होता जा रहा है